नांगोलजों नांगालजोंथ' हालेवो ओमफ्राय मै हालेवखांनानै मै होयो दुब्लियाव माबायो आरो बिदिनो सिगांथ' बिराद नांगोलजोंसो एवोमोनना टेक्ट'रानो गैयामोन नांगोलजो सिगां एवग्रोनानै मै होयो आरो दुब्लि बारियाव ओमफ्राय मै होनानै आलि खोयो बिदिनो खदालजो जावो मायो अनेकथा खामानि ओंखारो आरो नांगोलजों ओमफ्राय बिदिनो गायबाय माखासे हिनजावफोराबो गायबाय गायनानै सिगांहाय माबा बिदिनो बांसिनसो गायोमोन ना सावरि सावरि ओरैजोंसो गायोमोनना गोदोथ' हाजिराबो लायामोन नांगोलजोसो बिदिनो ख्लेब ख्लेब गायबाय थायोमोन दासो टेक्ट'रजों एवनानै माबाबाय दानियाथ' हालखौनो एवला मानसिफोरा बांसिन मैखौ बिदिनो हालेवनायाव मोसौखो माबानानै खानानै मैखौ खाबाय खानानै मोसौजों मानसिजों गाखोनानै मैखो हा गोमोनाव बोनानै माबायो आरो होनबादि हाया समान जायो आरो मै गाखोबाथाय ओंखायनो मै नङाबानो जाया मैआ बुहुत खामानियाव माबायो आरो सोलियो आरो मैखो नांथारगौ आरो खासिया मानो खासि ए खासिजोंबो बिदिनो माइ हायो हाग्रा माबा माबि एवलाबायो ओमफ्राय बे खोथिया बिजौफोरखो हायो खासिजों माबा फिथाइ सामथाय माबा माबि हानला बायो आरो खासिजों थालिर बिलाइफोर हायो ओमफ्राय खासियाबो बिदिनो अनेकथा खामानियाव होयो आरो मोजां मोजां माबानो हायो आरो खदालजोंबो हा जावो माबा माबि खालामो आरो खदालखौबो मैगं थाइगं गायनायावबो नांगौ हा जावफ्लेयो मा जावफ्लेयो हाग्रा एवो ओमफ्राय हाखर जावला बायो बिदिनो दुब्लिबारिफोराव आलि खोनो ला़ङो मानो लाङो हासिनिजोंबो हाग्रा बोयो हाग्रा फुनाय मानाय हाग्रा बोयो ओमफ्राय दुब्लि बारियाव माबा बे दोल हाग्राफोर ओंखारबा बेफोरखौ माबानो लाङो बोनो लाङो ओमफ्राय माबा माबि बिदिनो अनेकथा हाग्रा बंग्रा बोनानै दाखोरखो सावनो हायो आरो हासिनिजों मोसौ लावथियाबो बिदिनो लावथियाबो बुहुत खामानियाव बाहायनाय जायो आरो लावथिखौबो नांगौ जायो समाव लावथिजों मोसौ बुयो एखनबा मोसौ हैनायफोरावबो लाङो माबा माबि मोनाफोराव बाहेरफोराव ओंखारबा बारिफोराव बेरायलाबायबा लावथिखौबो नांगौ जायो आरो सिखायाबो मोजाङानो सिखाजों जोङो मैगं सायो मा सायो ओमफ्राय एखनब्ला माबा माबि हाग्राफोरबो दानला बायो सिखाजों बन दानखावो बन गैयाबा ओमफ्राय बिदिनो अनेकथा माबा माबि खामानियाव बाहायनाय जायो आरो सिखाखौबो